हा जय झूलेलाल चिमन भाई शर्मा हा हा सुञातो सुञातो चङी तरह आवाज मां ई सुञाणे वरितो ॿुधाए ख़बरचार हा बिल्कुलु बिल्कुलु ठीकु आहे हा चिमन ॿुध तूं ही तूं ही लाइट वाइट जो कमु कंदो आहीं न हा उहो ई त मूंखे उहो ई त मूंखे ख़बर हुई तॾहिं मूं चयो चिमन खे यादि कयांसि त चिमन कीअं आहे त ॿुध मूं वटि थोरा लाइट जा कम आहिनि घर में स्वीच बोर्ड बि ख़राबु लॻा पिया आहिनि ऐं ट्यूब लाइटूं ॿ टे ख़राबु आहिनि ऐं फ़ेन आहे न फ़ेन जी पूरी हवा नथा ॾियनि तमामु स्लो स्लो पिया हलनि त हुनमें छा करिणो पवंदो आहे

पोइंटिग ते हा त एतिरो थींदो छा हूअ त वरी ख़र्चु वधीक तंहिंखां त नऊं हणाइजे अच्छा ईअं अच्छा पोइ न न पोइ हलंदा चङी तरह बराबरि आहे अच्छा ईअं बराबरि हा हा त थोरो

हा हा हा हा बराबरि तूं त पंहिंजो ई आहीं मूंखे ख़बर आहे हाणे तूं अहिड़ी का ॻाल्हि कोन कंदे ऐं ॿियो मूं वटि भई इहो किचन में ओविन आहे न ओविन पियो आहे थोरे टाइम खां बंदि त हुओ चए पई घर वारी त चालू करे ॾे ओविन हलाइणो आहे हाणे त इनजो कीअं कजे

ओविन त मूंखे कंपनी त यादि कोन्हे संमसोंग या इहो ई हूंदो कुझु अलाए मां ॾिठो कोने कंपनी कहिड़ी आहे

हा हा मां हींअर वेठो आहियां ऑफ़िस में वेठो आहियां उतां पियो फ़ोन कयां घरवारीअ सुबुह चयो पिए त मूं चयो भले ॾिसी वञिजांइ पुट खे मोकिलीसि हिक दफ़ो घर त घर अची वञे मां उनखे मां उनखे समुझायांसि बि ऐं लाइटूं बि कीअं आहिनि उहो बि समुझायांसि त मां त ईंदुसि तुंहिंजी दुकान ते त अचण जी दिलि आहे मूंखे अचिबो ज़रूरु किथे आर्तवारु ॾींहं ॾिसां टाइम मिले थो कीअं थो थिए त तूं हिक दफ़ो चक्कर लॻाए ऐं ॾिसी वञु पहिरीं आहे छा कीअं थी करणु खपे अच्छा ईअं बराबरि न तुंहिंजो त सालनि खां वठी नालो आहे शहर में मूंखे ख़बर आहे तॾहिं मूं तोखे ई फ़ोन कयो तुंहिंजो पुट बि हाणे वॾो थियो हूंदो त ज़रूरु तयारु थिया हूंदा सभिनी जा ॿार तूं मेकेनिक आहीं त हू बि त सूपर मेकेनिक हूंदो घटि थोरी हूंदो बराबरि न न हम्म हम्म हा हा हा हा अच्छा ईअं बराबरि बराबरि ऐं ॿियो कुझु पाणीअ जी मोटर जेका थींदी आहे मथे पाणी चाढ़िबो आहे त हूअ मोटर भला थोरी इहा ख़राबु हुजे आवाजु पयी करे टिक टिक टिक अंदरि कुझु आवाजु आहे अलाए छा आहे ख़बर नथी पए उनखे कीअं ॾिसिजे हा अच्छा हीअं हा हा अच्छा हीअं त हूअ त तोखे हिते अची ॾिसणी पवंदी छो जो हीअ त कढणु मुंहिंजे हथ वस जी ॻाल्हि कोन्हे ऐं

अच्छा हीअं बराबरि हा अच्छा बराबरि सुठी ॻाल्हि हा अच्छा अच्छा हा बराबरि हा उहा

हा हा अच्छा बराबरि अच्छा वेरी गुड हा त ईअं कुझु सलाह ॾिनांइ त पाण मूंखे ख़बर पई मूंखे हिननि जी ॼाण वधीक आहे कोन ऐं नई मोटर विझायां त उहा त अठ नव हज़ार अॼ कल्ह लॻी पई आहे त हा मां अचांइ थो पोइ तूं बि पुट खे मोकिलिजांइ चक्कर लॻाइजांइ तूं बि अचु घणा ॾींहं घर में कोन आयो आही थोरो चक्कर लॻाए घर में अच त चाहिं पाणी पियूं ऐं वेही पोइ सभु ॿुधाइजांइ इहो कमु मूंखे ज़रूरु करे ॾिजांइ वधीक टाइम न खणिजांइ मतां चई पोइ धिका थो खारायांइ ही हू पोइ ही हूं हा जय झूलेलाल जयझूलेलाल ओके